جیسا کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ علاقوں کے طلباء اسکولوں میں دوڑ میں بچے شامل ہوتے ہیں یا نہیں تو اگر پُرانے زمانے کا دیکھا جائے تو پہلے تو بچوں کی تعداد بہت کم تھی پر جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے بچے زیادہ سے زیادہ تعداد میں علاقے میں دوڑ میں حصّہ لے رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن کر رہے ہیں دوڑوں میں اور بچوں کی صحت پر بھی کیونکہ اِس سے بہت اچھے اچھے اثر پڑتے ہیں اُن کے آج کل کے بچوں کے ماں باپ بھی بہت اِس بات میں اویر ہیں بہت کنسرن ہیں کہ ہمارے بچوں کی صحت ہونی چاہیے اُنہیں اکسٹرا کریکلر میں اور ایکٹوٹیز میں اور باقی چیزوں میں حصّہ لینا چاہیے تو بچے اُس وجہ سے بھی لے رہے ہیں اور باقی چیزیں یہ بھی ہیں کہ پہلے لوگ اتنا نہیں جانتے تھے کہ صحت اِس سے اچھی ہوتی ہے یا ٹائم پاس ہی ہوتا ہے لوگ اِس کو خراب ایکٹوٹی بھی سمجھتے تھے کہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے مگر آج کے جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے لوگ اُس کے اہمیت بھی سمجھ رہے ہیں اُن کی توجہ اِس طرف مقرر ہو رہی ہے کہ ہم کیسے اپنی صحت بنائیں اور باقی چیزوں میں بھی پارٹیسپیٹ کریں حصّہ لیں تو اِس لیے آج کل بچے بہت سی دوڑوں میں حصّہ لے رہے ہیں